बिगियान आरो टेक्नल'जिया करनानि महामारनि समाव जोंनि सुबुंफोरखौ बिसेसखय जोबोर मोजां हेफाजाब होबोदों मानोना जे समावहाय स्कुलाव थांनो हाया सोलोंथाइ लाहैनो हाया बा स्कुल खुलिनो अबस्था गैया बेफोर समावहाय बे बेरामजों बुंफबनाय समावहाय गावबागाव न'वाव थानानैनो जोंनि गासै फरायसाफोरा बा फोरोंगिरिफ्रा अनलाइनजों क्लास लाहोदोंमोन अनलाइनजोंनो बा वाट्साबजोंनो बिदिनो एग्जाम खालामदोंमोन फरिख्खा होदोंमोन बिदिरा कुइसनिं खालामनाय फिन्नाय होनाय सोंथि खालामनाय गासैबो अनलाइनजों जाजोबदोंमोन माबा मोनसे डकमेन्ट दैथाय हरनाय बा माबानाय सेलेबास दैथाय हरनाय थिग बेफोरबायदिनो गोबां हेफाजाब होनाय जादोंमोन डिजिटेल होनोब्ला बेनो बे जुगाथ' डिजिटेलनि जुग गासैबो एडुकेसनखौनो जोङो बा सोलोंथाइखौनो जोङो डिजिटेल बे गोनोखो जुगाव डिजिटेलजों जों मावनो हायो समादान खालामनो हायो बे खिनिखौ जोङो आरो बुंनो थांङोबा गोबां जेरैहाय जोंनि आजिखालि दानि जुगावहाय सोलोंथाइनि बेलायाव कम्पुटार नङाब्लानो जालिया खामानिया अपिसियेलावनो होन नोंनि रेकर्ड खालामनाय बा ओरै एडमिसन खालामनायखौनो होन बा ओरैहाय डाटा दैथाय हरनायखौनो होन फिसोर गासैबो इडुकेसनि बेलायावहाय गोबां डिजिटेलनि बा गोदान जुगनि साइन्टिपिकेलि गोनांथि जाबाय आरोखि आरो बिनि जेंनाफ्रा बेनो जाहैबाय बै समावहाय जेब्ला करना माहामारी जायो अब्ला बिसेसखै जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां गोरिब गुन्द्रानि हिसाबै खायफा खायफा नखरावहाय मबाइल गुवार जेरै वाट्साब सोलिनाय अनलाइन गुगोल सोलिनाय बेफोरबायदि मबाइल गैजायामोन रांखावरिनि गैयिनि थाखाय थिग बेफोरबायदिनाव बेफोरबायदिनि थाखायनो माबेबा माबेबा नखरफोराव बे अनलाइन एडुकेसन बा करना माहारिनि बे डिजिटेल टेक्नलजि एडुकेसनावहाय खायफा खायफा गोबां खस्थ' मोननांदों जेरैहाय बेलेकनि मदद लानांदों सोरबा मबाइल गुवार गोनांनि सोरबा लेपटप गोनांनि सहाय बिनांदों बेफोरबायदि जादों आरो फारसेथिं मोजां होनना बुंनो मुलाम्फा होनना बुङोब्ला जेरैहाय स्कुलाव थांनो हायि समावहाय मोनसे बेसेबांबा गोरा मोनसे आयेन डिस्टेनस मेन्टेन खालामनाय आयेन खालामनायाव थिग न'वाव थानानैनो न'वाव जिरायनानैनो उन्दुनानैनो डिजिटेलनि थ्रुवैहाय जों सोलोंथाइ लानो हादों आनजाद होनो हादों सोंनाय फिन्नाय खालामनो हादों मोखांजों मोखां रायलायनो हादों टिचासफोरजों थिग बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जादों आरोखि बेनोसै